अस अपने घर दी सफाई करने ताए पैह्ले साढ़े कच्चे होंदे हे ते असें गोहा फेरदे हे साफ सफाई करदे झाड़ू पौच हून साढ़े पक्के ऐ ते अस झाड़ू पौचा लान्ने होन्ने फनाईल पान्ने होन्ने ते बच्चें दी बच्चें ताएं अस बच्चें दे हत्थ हूत्थ धोआई रक्खने होन्ने सफाई करने होन्ने शैल कि जेह्दे कन्नै किटाणु जेह्ड़े बच्चें गी बमार निं करन ते बच्चें दी असें साफ सफाई रक्खने होन्ने झाड़ू पौचा लाइयै अंदर बाह्र शैल फनैल फनूल पाइयै कि बच्चें गी कोई बमारी निं लग्गे ते अगर बच्चा कोई बमार होई बी जंदा ऐ ते अस उ'नेंगी दवाई दिन्ने होन्ने दस्सन चली जन्ने होन्ने कि बच्चा साढ़ा जादा बमार नेईं रवै ते अपनी बी सफाई रक्खने होन्ने कि जैसे खांसी जकाम होई गेआ खंघ होई गेआ जकाम होई गेआ ते अस केह् करचै उं'दे ताईं अस उं'दे ताईं बी बड़ा परहेज रक्खने होन्ने कि कोई ऐसी चीज़ नि खाचै जेह्दे कन्नै अस बमार होई जाचै सफाई दा इ'यै फायदा होंदा कि अस सफाई जिन्नी ज्यादा शैल करगे उन्ना गै जादा सानूं लाभ होना ऐ अपने आप दी बी सफाई करनी चाहिदी सानूं बच्चें दी बी सफाई करने आह्ले दी बच्चे बमार होई जान ते दमाग च फिकर पेई जंदा कि बच्चे कोल अस मामूली इ'यां पैसे कु'त्थूं लैने ऐ ताइयें अस अपनी सफाई रक्खने होन्ने आं बच्चें दी सफाई बी रक्खने होन्ने कि बच्चे बमार निं होई जान बाई चांस अगर कुदै बच्चा बमार होई बी जंदा ऐ ते अस फिर ओह् करी लैन्ने होन्ने दोआई देई ओड़ने होन्ने उ'नेंगी इं'दे बार बार अस हत्थ धुआई रक्खने होन्ने कि बच्चें दे हत्थ कन्नै जेह्ड़े किटाणु होंदे जरासीम होंदे ओह् कुदै बिच्च बच्चे दे खाने चीजें च इं'दे कन्नै ढिड्डा च चली जंदे ते ओह् बमार होई जंदे ताईं अस इ'नेंगी इं'दी सफाई ताईं गोहा पौचा कच्चे पैह्ले साढ़े कच्चे घर होंदे हे गोहा पौचा लाइयै रखदे हे हून पक्के होई गेदे ऐ ते हून अस सफाई रक्खने होन्ने जियां पौचा लाई ओड़ेआ फनाइल पाइयै कोई मक्खी कीड़ा निं अंदर आई जा नुआढ़े कन्नै बी फायदा होई जंदा सानूं बच्चे साढ़े ठीक ठाक रौंह्दे ऐ ते ताइयें अस साफ सफाई रक्खने होन्ने आं ते साफ सफाई दे सानूं इ'यै फायदा होंदा ऐ कि अस बमार निं पौचै साढ़े बच्चे बमार निं होन ते अगर बच्चे बमार होई जान ते सानूं फिकर पेई जंदा इं'दा कि असें दस्सने जाना पौंदा ऐ ते फ्ही दवाई देनी पौंदी ऐ ते बच्चा केईं बारी दवाई नेईं बी खंदा ऐ ते जेल्लै नेईं खंदा ऐ ते फ्ही सानूं जबरदस्ती खलानी पौंदी ऐ ते ताइयें अस बच्चे गी सफाई कन्नै रक्खने होन्ने आं कि बच्चा घट्ट बमार पवै ते ठीक ठाक रवै ते ठीक ठाक रवै ते सानूं अस बी टैंशन सानूं बी फिकर हैनी होंदा इं'दा कि साढ़ा बच्चा बमार ऐ ते अस फ्ही ठीक ठीक रौह्न्ने कि अस सफाई रखगे ते साढ़ा बच्चा इ'यां ठीक रौह्ना ऐ दवाई खालाने दी निं जरूरत निं पौनी ऐ ते ताइयें अस सफाई रक्खने होन्ने जादा कोला जादा